हा सर स्टेशनरी शॉप बोल जी सर स्टेशनरी शॉप तव्हां ॻल्हायो था अच्छा त मूंखे हिकु रॿड़ खपे पियो और पैन खपे रॿड़ कैंची और पैंसिल खपे पई और पंचिंग मशीन हिक खपे पई जी त उहो उनजो अघि ॿुधाईंदव कहिड़ी कहिड़ी कंपिनी जी मिली वेंदी पैन वग़ैरह त उहो कुझु थोरो सो मूंखे ॿुधायो

जी जी जी अछ अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे पंचिंग मशीन बि मिली वेंदी न तव्हां वटि जी जी जी अच्छा थैंक यू त मां तव्हांखे ॿुधायां थी की मूंखे कहिड़े हुनमें हिसाब सां खपे की होलसेल खपे या रिटेल में त तव्हां मूंखे पोइ रेट लिस्ट ॿुधाए छॾिजो जी जी उहेई पं मतलब टे किलोमीटर दूरी ते आहियां तव्हां मतिलब हा जी जी

ठीकु आहे ठीकु आहे थैंक यू थैंक यू हरिओम